मैं तो यही कहूँगा कि वह अपने कल्पना शक्ति के आधार पर ड्रॉइंग करे जो उसे कुछ अमेज़िंग लग रहा है या फिर जैसे कह सकते हैं कि नेचुरल सीन को बनाए जिसमें पेड़ हो घर हो नदियाँ हों इस टाइप का कुछ सीन बनाए या फिर कुछ इस टाइप का बनाए जिससे कुछ सीखे कहने का मतलब यह है जस्ट लाइक कि वह रेड क्रॉस यानि कि यातायात के वह बनाए ढाँचे को बनाए और अपने प्रतिभा को निखारे धीरे धीरे करके